जय झूलेलाल हा मां हूअं त लजपत नगर में रहंदो आहियां ऐं मुंहिंजे बरिसां ई संत कंवर राम मंदिर आहे ऐं इहे ॾाढी सुठी हिकिड़ी लाइब्रेरी पाण में रखंदा आहिनि उनखे बरकरार रखंदा आहिनि ऐं वीचारा टाइम टू टाइम उनमें बुक्सू जेके किताबू थींदी आहिनि हूअ मटंदा रहंदा आहिनि उनखे मेंटेनंस रखंदा आहिनि साफ़ सफाई रखंदा आहिनि पर मुंहिंजे ख्याल सां एकचुली जेके लाइब्रेरीस आहिनि हूअ रुगो सिंधियत खे या साह सचल खे वठी करे ऐं शाह अब्दुल लतीफ जा जेके कलाम आहिनि यानी उन्हनि खे लिखियल जेके आहिनि उन्हनि जी त किताबू आहिनि पर जेके अॼु जी तारीख़ में जेके नवा नवा जेके सब्जेक्ट्स आया आहिनि या जेके जीअं हाणे समाज असांजो जीअं टेक्नोलॉजीअ तरफ़ वधे थो तकनीकी ज्ञान खे वधीक असांजो समाज उन सां अगरि सभु थिए थो वधे थो उनखे वठी करे शाइद एतिरो किताबू इते कोन्हनि जेतिरी हुअण खपे बाक़ी हाणे जीअं मां मुंहिंजो जेको पर्सनल इंट्र्स्ट आहिनि जेको मुंहिंजो मूंखे मज़ो ईंदो आहे उअ फॉरंसिक में इंट्र्स्ट ईंदो आहे मां उनमें एक्सपट बि आहियां थोरो मूंखे इनमें थोरी घणी ॼाण सुञाणपु आहे त मूंखे लॻे थो हा जॾहिं मां पंहिंजी घर में लाइब्रेरी खोलंदुसि त मां फॉरेंसिक खे वठी करे उनमें जेका जानकारी मूंखे समाज खे मुंहिंजे पंहिंजे मिट माइटनि खे दोस्तनि यारनि खे ॾेअण खपे उहे किताबू मां ज़रूर उनमें रखण चाहिंदुसि जय झूलेलाल